آج کل کے دور میں ٹیکلونوجی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے بہت سارا ٹیکلانوجی نکلا ہے بہت سارا اس کا کتنا بھی تعریف کر دیا جائے تو وہ کم ہی ہوگا لیکن پھر بھی آج کل جو ہے کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کو بزرگ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ سلو نیٹورک کا چلنا میرے ایریے میں جو ہے وہ نیٹورک کچھ زیادہ ہی سلو چلتا ہے جس کی وجہ سے بوڑھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کہیں پیسوں کی ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نیٹ سلو ہو جانے کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کا ہے کہ آخر میں بات ہے کہ پیسوں کا بات ہے تو پریشان تو ہو ہی جاتے ہیں بوڑھے لوگ تو یہ سب چیز جو ہے اصل میں نیٹورک کی ہی وجہ سے ہوتی ہے تو یہاں کا نیٹورک جو ہے وہ تھوڑا سہی کروانا چاہیے وہ پیسے پھنس جاتے ہیں پھر وہ بزرگ لوگ جو ہیں پھر یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ یہ بینک والوں نے ہی کیا ہوگا یہ وہ فلاں چلاں لیکن اصل میں بات جو ہے وہ ٹیکلانوجی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی غلط جگہ پیسہ چلے جاتا ہے بھیجنے کا ہوتا ہے کہیں چلا جاتا ہے کہیں تو یہ سب چیز جو ہے کبھی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی نیٹورک کی بھی وجہ سے ہوتی ہے کبھی ٹیکلونوجی کی وجہ سے ہوتی ہے پھر اور بات کیا جائے ٹیکلانوجی کا تو بہت سارا ہے جو ٹیکلانوجی سے پروگریس کیا گیا ہے جیسے کہ آج کل کے زمانے میں پہلے چٹھی جایا کڑتا تھا اب فون سے ہی ہر ایک چیز ہو جاتا ہے جو بھی ضروری کام ہوتا ہے ایک بار کال کرو ترنت فون لگ جاتا ہے یہ سب چیز ٹیکلانوجی کا دین ہے ٹیکلانوجی نہ ہوتا تو آج یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں اور بہت سارے بوڑھے لوگ جو ہیں جس کو ٹیکلانوجی کا سہی سے استعمال کرنا نہیں آتا ہے یا پھر اس کو بھاری بوجھنے میں لگتا ہے بھاری سمجھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت بھاری ہے تو اس کے لیے ٹیکلانوجی آسان کر دیا کر دیا جائے ہماری رائے ہے کہ اسے آسان کر دیا جائے کوئی ایسا آسان طریقہ ڈھونڈ کے لایا جائے جس کی وجہ سے بوڑھے ضعیف لوگ بھی بزرگ لوگ بھی اچھے سے کام کر لے کوئی دقت نہ ہو ہر ایک چیز کر لے اپنے ٹیکلانوجی سے آج کل کے ٹیکلانوجی سے وہ لوگ بھی لابھ اٹھائیں